चिकन शाकोती मटन शाकोती मेथयांची पेज साकरभात मणगणें गोडशें शेवयांची खीर खतखतें रोस कडी दाळ भाजी शीत लोणचें पापड पुरी उड्डमेथी बांगड्यांची उड्डमेथी गाजराची खीर अणसाचे रायते सासंव घोटांचे सासंव वरण गोबीची भाजी भाजिल्ले वांयगे तेरे आळू सुकी सुंगटांची किसमूर ताल्ल्यांचे धबधबीत तिसऱ्यांचे सुकें वायंगाचे बरीत भेण्याची भाजी